हमारे मध्य प्रदेश में लोकप्रिय या धार्मिक या आध्यात्मिक स्थल बहुत सारे हैं जैसे हिंदू मंदिर ओंकालेश्वर महाकालेश्वर मंदिर काली देवी मंदिर खजुराहो मंदिर जैन मंदिर उदयगिरि और खजुराहो गुफाएँ और बहुत सारे अन्य धार्मिक स्थल भी हैं उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर का बहुत नाम है क्योंकि यह एक धार्मिक स्थल है और यह महाकाल की बारह ज्योतिर्लिंगों मे से एक है इसकी बहुत मान्यता है हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारे हिंदू मंदिर हैं जैसे कि ओंकारेश्वर मंदिर यह ओंकारेश्वर नर्मना नदी के एक द्वीप पर स्थित एक ज्योतिर्लिंग है यह भगवान शिव को समर्पित है और कहा जाता है कि यह बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है और काली देवी मंदिर उज्जैन में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है यह देवी काली को समर्पित है और इक्यावन शक्ति पीठों में से एक है और इसकी बहुत मान्यता है हमारे भारत में और यह उज्जैन जिले में निर्मित है खजुराहो वो मंदिर जैसे कि खजुराहो मंदिर एक हिंदू मंदिर परिसर है यह अपने कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है यहाँ यह बहुत प्राचीन मंदिर है और यह बहुत ही कामुक मूर्तियों से निर्मित है इसका पर्यटन स्थल बहुत ही आकर्षक है यह घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है और इसकी बहुत मान्यता है साँची स्तूप सांची में स्थित एक बौद्ध स्तूप है यह बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है उदयगिरि और खजुराहो गुफाएं जैसे कि उदयगिरि खजुराहो में स्थित गुफाओं का एक परिसर है इन गुफाओं मे जैन और हिंदू दोनों मूर्तियाँ हैं अन्य धार्मिक स्थल जैसे कि अमरकंटक नर्मदा नदी का उदगम स्थल है यह हिंदुओं जैनियों और बौद्धों के लिए पवित्र स्थल है भीमबेटका एक पुरातत्व स्थल है जिसमें प्रागैतिहासिक रॉक पैंटिंग है यह आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है और महाकालेश्वर मंदिर के बारे में तो आपने सुना ही होगा यह उज्जैन जिले में स्थित है और खजुराहो मंदिर भी बहुत ही आकर्षक मंदिर है और इसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है सास बहु टेम्पल भी बहुत फेमश है यहाँ घूमने के लिए और दर्शन करने के लिए आपको जरूर आना चाहिए